ہمارے اسکول ٹائم میں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ہمیں پری بھرمن کے لیے دارجلنگ لے گئے تھے کیونکہ ہم اسکول ٹائم میں اپنے دوستوں کے ساتھ دارجلنگ گھومنے گیا تھا اور وہ میرا کا سفر کافی رومانیہ رہا اس سے ہمیں کافی انجوائے ملا تھا ہم اور سب ہم سارے فرینڈ دارجلنگ گھومنے کے دوران ہمیں کافی انجوائے کیا ہمیں سفر کا بہت ہی مزہ آنند ملا ہمیں بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس ہوا دارجلنگ گھوم کر کے وہاں کے بارے میں جانا وہاں کے کلچر کے بارے میں جانا اور وہاں کے انوائرمنٹ کے میں جانا وہ میرا سفر اسکول کے ٹائم پری بھرمن والا سفر کافی رومانیہ رہا ہے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کافی انجوائے کیا ہے اور ہمارے ٹیچر بھی ساتھ میں تھے وہ ہمیں بہت ہی اچھے اچھی چیز دکھائے اور ہمیں اچھے سے سمجھائے کہ جو سوسلائزیسن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ایک پری بھرمن کے دوران ہی ہمیں پتا چلتا ہے